हेलो हाँ सर मैं चिंटू का पापा बात कर रहा था हाँ अरे सर यह कह रहा था ये कि क्या हमारे यहाँ शादी भी निकल आई है ये अपने यहाँ ससुराल में वह वहाँ पर बोल रहा है कि यार तुम सब जल्दी आओ यहाँ पर वहाँ क्या है सर कोई नहीं है तो सब देखना पड़ता है अब चिंटू के वी तो ले जाना नहीं चाहिए था पर क्या अब अकेला इसको खिलाएगा कौन बनाएगा कौन इसके लिए खाना अब अकेला रह जाएगा अब इसके यहाँ याने कहना चाहिए ये सब लोग अलग हैं तो कोई मतलब नहीं रखता है तो मैं सोच रहा इसको भी ले कर जाऊँ तो सर आठ दस दिन लग जाएँगे वहाँ पर तो सर हाँ तो क्या शादी है शादी है बच्चा अपने यहाँ है ना तो सादी में ये भी चाह रहा है कि मैं भी जाऊँगा पापा बोल रहा है तो मुझे उसके लिए वही छुट्टी के लिए बोल रहा मैं कहा चलो ठीक है एक बार सर से आप बात मैं बात कर लेता हूँ क्या बोलते हैं नही तो मैं फेस टू फेस जा कर बात करूँगा तो मैंने फोन लगा लिया आपको तो सर यानि इसको हाँ दो तारीख से छुट्टी चाहिए इसको दो से हाँ वो यानि बारह पंद्रह हाँ पन्द्रह तक कर दीजिए पन्द्रह तक मान कर रखो पन्द्रह तारीख तक ये नहीं जा पाएगा इस्कूल

अच्छा पेपर कब से हैं पेपर कितनी तारीख से हैं हाँ अगले महीने पाँच से हाँ तो इससे वो तो इसमें पाँच तारीख हाँ हाँ नहीं वो तो ठीक है सर पर अब क्या कर अरे मुझे जाना पड़ेगा ना वाइफ को भी जाना पड़ेगा क्योंकि अब वहाँ कोई नहीं तो सब कुछ अपने को ही करना है यहाँ आने में क्या सर आप तो जानते हैं जो निमंत्रण डालने जाओ वहाँ जाओ ये करो वो करो उस घर की शादी अब शादी शादी में कितना बिजी हो जाता है अब है न ऐसा है सो वो ही मैं सोचा एक बार बात कर लूँ

नहीं वैसे कोई चिंटू तो क्या है मतलब पढ़ाई में यानि अभी तक तो अव्वल ही है और अच्छा पढ़ता भी है वो अपने पूरी यानि कहना चाहिए अपने पूरे पाठ्यक्रम की जो भी समा की पुस्तकें वगैरह हैं सब वहीं ले कर जा रहा है वो पढ़ाई वहाँ कर लेगा बस जे है कि आपके इस्कूल में जो पढ़ नहीं पाए बाकी अब उसके फोन है तो वो अपने दोस्तों से सेयर कर लेगा आज क्या पढ़ाई किस मैटर में पढ़ाई हुई वो बता देंगे है ना और थोड़ा सपोर्ट सर आप भी कर देना जो पढ़ाते हैं थोड़ा ऑनलाइन क्लास क्लास इस टाइप की उसको बता देना तो पाँच दिन तो नहीं सर ज़्यादा हो जाएगा चलो ठीक है अब देखता हूँ सर मैं अकेले निकल जाता हूँ वाइफ को वाइफ को छोड़ देता हूँ मैं हाँ अपनी वाइफ को छोड़ देता हूँ उसको फिर मैं बाद में लेने आ जाऊँगा फिर चार पाँच दिन छुट्टी ले लूँगा ऐसा कर सकते है न हाँ य भी सही बात है अपन बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते ना सर सही बात है तो हाँ हाँ ठीक है तो ठीक है सर मैं आता हूँ इस्कूल ही आ रहा हूँ मैं ओके सर